हॅलो भाई कसो आसा तूं बरो हा न्हू हांवें कॉल कित्याक केल्लो आणा म्हज्या भयणीचे मरे लग्न हाली आता आनी वीस दिसांक कहे सो म्हाका तेज्या लग्ना खातीर मिठायेची ऑर्डर दिवपाक जाय आहली अशी वीस किलो धा किलो अशें वेगळे वेगळे म्हणजे जलेबी गुलाबजामून अशे सो म्हाका मात्शे प्रायसाचे हे आयडीया आसली न्हू जाल्यार मात्शे बरें पडपाचे ऑर्डर दिवपाक सो मात्शे तूं सांगपी कशें कितें हा ते आं इतले म्हणटा तूं मात बाजारान सवाय गावता रे केण्या कडेन तूं म्हाका पळय मरे मातसो कमी करून दी मरे वळखताय मरे म्हाका कहे कितें तें बरें इतलीत जातली कमी धर तर म्हाजी ऑर्डर तूं कितें कर जाणा धा के जी हे धर मरे जिलेबी आनी वीस के जी गुलाबजामून धर आनीक कितें आहा जाल्यार मागीर सांगता हांव नाल्यार पळोवया फुडले फुडें चल